भारताचो नोकरी बाजार गतीशील आसा आय टी भलायकी आनी आपारपारी उर्जा सारक्या क्षेत्राक वाड आसा लोकसंख्या आनी सरकारी यो येवजण्यो ह्यो संदी आसात पूण कुशळटायेची उणीव भुरग्यांसाठी भुरग्यांचे बेकार की अनुपचारीक नोकऱ्यो आनी लिंगभेद हो समस्या आसात वा आव आव्हानांचो सामना करून नोकरीची गूणवत्ता सुदारप म्हत्वाचें आसा